जोंहा मा मा बेसाद बाहायो ओंखाम संग्रायाव बा जोङो सिखा रुवा आरो जोङो ओंखाम संग्रायाव मा मा थायो होन्बा ओंखाम संग्रायाव थाबाय थोर्सि लटा जोंना थोरसि लटाया जाहैबाय जोंना स्टिलनियावसो जायो आरो खोर्स्लि बा लारु एवग्रा थागोन खुन्थि थागोन आरो मा मा थायो ओंखाम संग्रायाव बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि जिनिस बाहायो जोङो खुरै गिलास थोरसि काप बिदिनो बायदिसिना